सगळ्या भासांची जननी म्हळ्यार संस्कृत भाशा आनी हातूंतल्यानच जायती उतरां प्रत्येक भासांनी आमकां आयज आयकपाक मेळटात तेंच वांगडा गोंयात मराठा हांगा आशिल्ल्या कारणान जावं मराठी भास जी आसा ती आशिल्ली कारणान पयली पासून ताचोय प्रभाव गोंयकारांचेर पडिल्लो आमकां दिश्टी पडटा ताका लागून कोंकणी बरोबरच नकळत आमची मराठी उतरांय बी हांगा घोळटात पूण आतां वर्सां वता तशीं नवीन नवीन सोद प्रकल्पांतल्यान नवीन कोंकणी उतरावळ जी आसा ती जल्माक येता हे आयकून खूब बरें दिसता देखीक गिरमीट जावं शार्पनर ह्या उतरांक कोंकणी जे उतर आसा ते तोंकाणदर अशें तरेचे वापरतात जावं अशीं जायती उतरां आसात जांका नवीं उतरां प्राप्त जाल्यांत ते आयकून खूब बरें दिसता